अ'ऊं इद्धर मिगी क्वश्चन आए दा कि डोगरी दे बारे च सनान्नां कि डोगरी जेह्ड़ी ऐ डोगरी दी हिस्ट्री केह् ऐ में जैदा ते निं आक्खी सकदी लेकिन डोगरी दे बारे च में किश इन्ना जैदा ते निं जानदी ऐ जित्थै धोड़ी मेरा एह् ख्याल ऐ कि डोगरी जेह्ड़ी ऐ साढ़े असें जि'यां कि में दिक्खनी आं कि मेरी एज जेह्ड़ी ऐ हल्लै मेरी बत्ती साल होई ऐ ते जेह्ड़ा अज्ज तों अगर तुस त्रीह् त्रीह् जां चाली पंजाह् साल पैह्लें चली जाह्गे ते राजे महाराजें दा टाइम हा इद्धर ते जेह्ड़ा साढ़ा जम्मू ऐ जाम्बू लोचन दे द्वारा जेह्ड़ा ऐ साढ़ा जेह्ड़ी जम्मू गी जेह्ड़ा बनाया गेआ ते इत्थै जेह्ड़ी जेह्ड़ी डोगरी भाशा ऐ एह् उस्सै टाइम दी जेह्ड़ी ऐ आई दी ऐ ते डोगरी जेह्ड़ी ऐ एह् साढ़ी इक जम्मू दी जेह्ड़ी इक आक्खी सकने आं इक मात्तर भाशा ऐ साढ़ी ते सारें लोकें गी स्हानूं जेह्ड़ा ऐ कि मतलब स्हानूं एह् सारें औनी चाहिदी लेकिन अज्ज दे टाइम बिच अगर अस दिक्खेआ जा ते बड़ा लोक घट्ट इसी इस्तेमाल करै दे न ते डोगरी जेह्ड़ी ऐ साढ़ी रोजाना जेह्ड़ी ऐ साढ़ी जेह्ड़ी मात्तर भाशा जां मदरटंग अस आखने आं कि ओह् जेह्ड़ी मात्तर भाशा ऐ अस अपने घरें बिच सारे लोक इ'यै बोलदे न लेकिन कुतै नां कुतै टाइम दे चेंज होने दे अकार्डिंग केह् होए दा कि अस लोक बड़ी जैदा अडवांसमैंट दे दौर उप्पर चली गेदे आं ते अजकल लोक अपने बच्चें ई जेह्ड़ा ऐ इंग्लिश ते इंग्लिश जां हिंदी पढ़ाना जा फ्रैंच ओह् पढ़ाना स्टार्ट करी दित्ता दा लेकिन डोगरी जेह्ड़ी साढ़े जम्मू दे लोकें च में दिक्खै करनी आं कि जम्मू दे लोकें च बड़ी जैदा घट्ट बोल्ला दे न लेकिन साढ़े जेह्ड़े डुग्गर दे लोक न अज्ज दे टाइम उप्पर ओह् जेह्ड़े न डोगरी गी जैदा म्हत्ता देआ दे न ते ओह्दे कारण केह् होएआ साढ़ी डोगरी दी जेह्ड़ी ऐ बड़ी जैदा बड़ी जैदा डोगरी दी अग्गें डोगरी इन्फ्लुएंस होआ दी ऐ ते होर असें अपने में इक चीज एह् आखना चाह्ङ कि जेह्ड़ी डोगरी ऐ असें गी अपने बच्चें गी स्कूलें कालेजें च एह् चीज जेह्ड़ी डोगरी गी आह्नना चाहिदा ते कन्नै गै कन्नै केह् होना चाहिदा कि डोगरी जेह्ड़ी ऐ डोगरी गी इक अच्छा सब्जैक्ट मन्नियै एह्दियां अच्छियें कलाएं बिच मन्नियै ओह् असें चलना चाहिदा डोगरी जेह्ड़ी ऐ डोगरी इक बड़ी मिट्ठी गै भाशा ऐ साढ़े डोगरे जेह्ड़े डोगरे लोक होंदे न ओह् बड़े सिद्धे ते साद्दे होंदे न

डोगरी च बोलने दा मजा गै किश होर ऐ अगर अस अपने दोस्तें कन्नै स्हेलियें कन्नै बड़ी शैल करियै गल्ल अगर डोगरी च कदें करचै ते बड़ी अच्छी समझ बी आई सकदी ऐ ते होर में एह् आखना चाह्ङ कि असें ई जेह्ड़ी ऐ अपनी भाशा कदें निं छुडनी चाहिदी ऐ कि असें अपने बच्चें गी अपने दोस्तें गी कन्नै हमेशा जेह्ड़ा डोगरी च गै गल्ल करनी चाहिदी ते